हेल्ल' हेल्ल' सार दा ओंख्रि मा ओंख्रि जायोसै औ दाथ' जेबो गैया बे दालि दङ आलु दङ बेल' दंखायो मैगंफ्रा औ सार औ सार औ औ औ बेखौथ' दा होनबालाय बाजारावसो लायनांसिगोन सार

औ औ औ ओमफ्राय सारआ लोगोफोर लानानै फैफागोन नामा औ औ सार दा होनबालाय आं बेखौ लायनोसै ओमफ्राय नोङो खयथायाव फैगोन सार

औ औ होनबाथ' सार औ ओमफ्रायो बेखौनो संफैनोसै ओमफ्रायो संनानै दोनफैजोबखानोसै आङो गासैबो होनबा सार बै लायखौबो भाजा एवनानै दोननोसै नामा सार

औ होनबाथ' टमेट' बिदि बिटफोरखौ लाबोनांगोनसोलै बायनानै सार हाथायाव

फैसाया दङ एसे सार आंनावनो दंखायो औ औ दे होनबालाय सार दा आं लायनोसै नै ओमफ्राय नोंसोर दाहाय फैबा खनसे बुंहरफिनबानो जाबाय क'ल खालाम हरफिनबानो जाबाय औ दे होनबालाय सार औ सार दे